जों जोंनि गामिआव गामिनि ज'यैनो जों बैसागुखौ फालिनाय जायो ज' ज' फालिनाय जायो से दिनै सैत्र' सैत्र' दानाव लास्टनि लास्टाव जों गोखा गोखै जानाय जायो गोखा गोखैआबो जोङो अनेकथा जिनिसखौ होनाय जायो बिदिनो मैथा सिखोना गोखा गोखै बायदिसिना मैगं थाइगंखौ होनाय जायो मैथाफोर जेबो जेबो बुस्तुखौनो होनाय जायो गोखा गोखै जानाय गोखा गोखै जायाबा माबा मोनसे जायो होननाय नेम दङ ओंखायनो गोखा गोखैखौ जानाय जायो रंजानाय बैसागु बैसागु बोथोराव फालिनाय जायो जों न'खरावबो फालिनाय जायो ज' ज' जानाय जायो ज' ज' रंजानाय जायो न'खराव जों गोखा गोखैखौ जानाय जायो बयबो ज'यैनो जानाय जायो